हैलो हां जी शाह् होर बोला दे अच्छा अच्छा इस बैल्ले बी केह् केह् रेट चला दा इं'दा वॉलनट केह् केह् भाऽ चला दा ऐ इस बैल्ले नेईं ओह् ते ऐ बा इयां महां अगर असें पुच्छना ते पौंदा ना केह् केह् सिस्टम ऐ भला इयां अगर कि जे पैह्ले पुच्छेआ होवे अगर ता गै पता चालदा नि नोआड़े बारै बिच्च

अच्छा तां चलो तां ते ठीक ऐ इयां मतलब पुच्छी लैने कि के इ'यै केईं हांडी ऐसा बी होंदा ना केईं बारी रेट घटी जंदे बधी जंदे इ'यां फ्ही पुच्छियै गै लगदा पता के घटै दे जां बधै दे जे बंदे लैना होए तां बी ते बंदा पुच्छने गै पौंदा गै इस बैल्ले चला दा केह् केह् अस इ'यै सोचदे के असेंगी अगर सस्ता जेहा थ्होई जा तां उ'ऐ ठीक ऐ तां गै ते अस सोचदे में सस्ता थ्होई जा तां पुच्छी लैंदे बधा दा होग जो जेल्लू घटग तेल्लू लैगे जां इयां मतलब कि इयां सोचदे न अस सस्ता थ्होई जा ते चलो उ'यै लैन्ने आं नेईं नेईं ओह् ते तुसेंगी पता गै अस थोहाड़े पराने गाह्क न तां गै ते तुसेंगी फोन कीता नेईं ते इयां तां अस होर बी पुच्छी सकदे जां होर बी लैंदे तुसेंगी पता गै ते हर बारी अस थोहाड़े थमां गै लैंदे समान ते तां गै महां चलो तां गै महां पुच्छी लैन्ने आं चलो ठीक ऐ तां फ्ही कोई गल्ल नी फ्ही आए दिक्खने फ्ही कल्लै तक आए तां चलो ठीक ऐ तां